जय भॻवान लखा भईया मां केरन लाइन मां स्नेहा बजाज थी ॻाल्हायाव जे थोरी देरि पहले तव्हां खां रोटी ऑडर कई अई रोटी घुराई हुइ और मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण लाइ फोन कई आहे की मूंखे माफ़ कजो पर जेकी मां रोटी घुराईमाव तव्हांखां उन जो तव्हां आर्डर भा कैंसिल करे रखो जोकी कारण इहो आहे की मुंहिंजे घर में हाणे महिमान अची विया आहिनि और महिमाननि जे लाइ रोटी त मूंखे घर में ई ठाहिणी पवंदी तॾहिं मां हाणे तव्हांजी रोटी न घुराए सघंदमि इन लाइ मां तव्हांखे तकलीफ़ ॾिनी ॾाढो ॾाढो माफ़ ती माफ़ी थी घुराव मां तव्हांखां और मुंहिंजी ग़लती आहे मां सम्झा थी पर मूंखे माफ़ कजो मां त और मां घुरायोमाव तव्हांखां चहरो डोडो चटणी कोकी कढ़ी चांवर और भिंडीअ जी भाॼी फुल्का पूड़ी अचार मां तव्हांखां माफ़ी थी घुराव ईअं सभु आइटम तव्हां पाण वटि ई रखो मां ॿिए कॾहिं तव्हांखां वठंदीमाव मुंहिंजी ॾाढी मां ॾाढो ख़ुशि आहियां की तव्हां मुंहिंजो ऑडर रेडी हुयव पर मां तव्हांखां ऑडर न वठी सघियमि इन लाइ मूंखे माफ़ कजो धन्यवादु